हम कहीं भी यात्रा प्रारंभ करने से पहले अपने बैग को सुरक्षित अच्छे बैग को लेते हैं और जो नज़दीकी और अपने पैसे के अनुसार जो हमारे पास संसाधन हैं उसका उपयोग करते हैं जैसे हमको हमारे नज़दीक में यहाँ रेलवे स्टेसन मिलता है तो हम रेलवे स्टेसन से जाना पसंद करेंगे रेलवे स्टेसन में जाएँगे और उसके बाद जब टिकेट लेंगे टिकेट लेने के बाद अगर पैसे के अनुसार जैसे अगर रूपये हैं बढ़िया अगर ज़्यादा पैसा आया तो हम टिकेट अच्छे लेंगे अच्छा से लेंगे मतलब ए सी का लेंगे चाहे सिलीपर का लेंगे और उस ट्रेन से ट्रेन पर चढ़ने से पहले स्थायी रूप से अगर ट्रेन रुक जाती है तो उस पर आराम से बैठा जाएगा इसके बाद जाया जाएगा और यही रहा यात्रा अगर हमारे पास संतुलित मात्रा में आधिक पैसा है तो हम नज़दीकी एअरपोर्ट से कोशिश करेंगे ठीक टिकेट बन जाए और हम उससे यात्रा प्रारंभ करेंगे और अगर दूर की है तो अगर नज़दीक की यात्रा है हमारी तो हम अपने से नज़दीक अपने निजी साधन से भी जाना पसंद करेंगे क्योंकि यात्रा एक द यात्रा को स्थाई रूप से और प्रारंभिक रूप से जो भी चला गया है तो उसको उसके निजी जहाँ पर हमको जाना है तो उस पर आराम से पहुँचा जाए सुरक्षित पहुँचा जाए लेकिन ज़्यादा टाइम देने पर शरीर पर कुप्रभाव पड़ता है शरीर बैठ नहीं पाते हैं शरीर से तो यह सब समस्याएँ होने लगती है तो इसलिए हमें आरामदायक और हमारे बजट के अनुसार जो भी उचित होगा वही करना पसंद करेंगे